लिप्सटिक वरिती हुई लिप्सटिक जो कलर सुठो न हुयो ऐं जॾहिं पाणी पई पिया खाधो पई खायां त लिप्सटिक आसे पासे में लॻी पई वञे ऐं उहो सुठो न पियो लॻे त बार बार आसे पासे में जेके कलर हुया फैलजनि त पिया वञनि ऐं रोज़ु वरितो हुयो त ॻिटनि ते जंहिंमहिल रोज़ु लॻाया पई त हुन खां पोइ रोज़ु मतिलबु जामु फैलनि लॻियो ऐं हुन खां पोइ जॾहिं लाथमि त सॼो जेको ॻिटो आहे हू ॻाढ़ो ॻाढ़ो थियणु लॻो त उहो सुठो न पियो लॻे त एलर्जी थी वई ॾाढी खारिसु थियणु लॻी ऐं काजल वरितो हुयो काजल सां छा जल्दी जल्दी काजल अखियुनि में अंदरि हली पियो वञे उहो जाड़ो जल्दी फैलिजी वियो अंदरि ऐं अखियूं जामु गाड़ियूं थींदड़ लॻियूं ऐं हुन जे हुते मूंखे हिकु आनरी निकिती त आनरी में जामु सूरु पियो पए त उहो मस्कारा बि उहो मस्कारा जेको अखियुनि जे छपड़ ते लॻायमि त उहा बि मतिलबु जल्दी जल्दी आसे पासे ते फैलिजियल लॻो सॼो कारो कारो थियणु लॻो ऐं उन सां बि मूंखे एलर्जी थियणु लॻी छा थियो अंदरि वियो ऐं पाणी वांगुरु पाणी वांगुरु हुयो कारो कारो त उहा सॼो उन सां सॼो पाणी अखियुनि मां वहे पियो त उहा बि एलर्जी थियणु लॻी